हा मां जरूर चाहींदम की भई न असांजे लाए ज़ाइफ़नि जे लाइ लेडीस जे लाइ कुझु विशेष खंड न्यूसपेपर में ऐं अचनि ऐं कॾहिं कॾहिं आहिया बि आहिनि मां हुतां इलाही कुझु सिखी आहियां जीअं किचन जो बि डिशूं वग़ैरह यां फैशन जे लाइ बि उन में मेकअप कीअं कबो आहे त हीअं ॿियो बि मतिलबु कॉलम हुजनि जिता असाखे ॿियो बि मतिलबु सुझाव मिलनि त असां ॿियो बि अॻिते वधी था सघूं जंहिंसां त उन जे लाइ ज़ाइफ़नि जे लाइ कॉलम हुजणु खपे